ہیلو ہاں ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں جی میری طبیعت بہت زیادہ ایک ڈیڑھ ہفتے سے خراب ہے میں گھر کے اغل بغل میں جو کلینک ہے وہاں سے دکھا رہا ہوں دوا لے رہا ہوں پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب تو میرے ایک دوست ہیں وہ آپ کے بارے میں بتائے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اُن سے دکھا لو ایک بار اچھا ہو جائے گا اِنشاء اللہ تو وہی آپ سے کال کر لیا وہ آپ کا نمبر دیے تھے جی سر بہت زیادہ سر میں درد ہے اور بہت زیادہ مطلب ایک دم سر میں درد ہوتا ہے رات میں نیند سر سر درد کی وجہ سے رات میں نیند آتی ہی نہیں بالکل ایک دم رات بھر بُخار سے پریشان رہتا ہوں سر دوا کھا کھا کے پریشان ہوگیا اِدھر کے کلینک سے گھر والے نہیں سر گُھٹنے میں تو خیر درد نہیں ہے لیکن سر ایک دم اور بدن بہت درد دیتا ہے سر پورا بدن درد دیتا ہے جی میں یہیں دلّی سے ہوں سر میں جی سر آپ نہیں آسکتے تھے کیا میرے بہت زیادہ حالت خراب ہے سر اِس لیے اچھا ٹھیک ہے سر میں کسی کو کوئی دوست کو کال کر کے لے آؤں گا سر آپ کے پاس چلے آؤں گا آپ اپنا لوکیشن بتا دیجیے گا سر جی اِسی نمبر پہ سر واٹس اپ ہے میرا جی لوکیشن جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک بہت بہت شُکریہ آپ کا سر تھینک یو